हेलौ औ हेलौ औ स'नायाव ओरैनो पयस'लिस सलिस एक आनायाव आं खमायनो हानाय नङा नोङो नांगौ खमायनो हानाय नङा खमायोबा नोङो एसे खम खालामनानै माबानो हागोन लांफैनो हागोन खमायनो हानाय नङा दे फैदो दे दे पाच्च'सोल' खमायगोन औ हानाय नंला हा इमारजेनसि मोनगोन मोनगोन मोनगोन जागोन दे फैनो हागोन जागोन दे गाबोन फैदो औ गाबोन फैनानै नोङो गोसो बायदि माबानानै लांनो हासिगोन दे